کیا آپ صرف ایک ثقافت سے تعلق رکھنے والے ستاروں کو جانتے ہیں یا آپ نے دوسرے ثقافتوں کو کہانیوں کو بھی دریافت کیا ہے ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ثقافت کے جاننے والے میں سے بھی ہیں ستارے گرنے سے کچھ نہیں ہو ستارے گرنے سے کچھ نہیں وہ ہوتا ہے دیکھیے ایک وہم ہے بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ ستارے گر گئے تو بھئی یہ آسمانی آفت ہے اور لوگ بعض جو ہے اپنے دروازہ گھر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں چھوٹی دپک کے بیٹھ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بھائی یہ تو ستارے گرنے سے کوئی مطلب آفت بلا پریشانی نہیں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے کیا نام ہے یہ سب جو ہے غلط فہمی ہے ستارے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے